नमस्ते हाँ मिल जाएगा अपने पास आरा मशीन है लकड़ी की लकड़ी कटाई भी होती है जो लकड़ी चाहिए आपको वह मिलेगा जी हाँ मिल जाएगा आपको जो साइज में आपको लेना है शीशम की लकड़ी वह मिल जाएगा आपको आप आइए उसके बाद आप लीजिए नहीं ये अपने यहाँ अलग से शीशम की लकड़ी कटाई कर के साइड में उसको एक तरफ़ रख दिया जाता है जब आप आएँगे देखेंगे तो आप ख़ुद पसंद करेंगे तो पसंद आएगा तो आप लीजिएगा

सूखी लकड़ी आप आएँगे तो सूखी लकड़ी में और गीली लकड़ी में फ़र्क़ तो दिखेगा ही आप आएँगे तो देख लेंगे आपको जो पसंद होगा आप उसको लीजिए हाँ हाँ हमारे यहाँ हर चीज़ की लकड़ी का आपको सामान मिलेगा लकड़ी चाहिए लकड़ी मिलेगी लकड़ी का सामान भी बना कर हम लोग देते हैं जो आपको उचित हो अच्छा लगे आप उसको लीजिए हाँ हम लोग लकड़ी चीरते है आरा मशीन है अपने पास

आप लकड़ी ले कर आइए लकड़ी चिरवा दिया जाएगा जो चीरने का दाम होगा आप उसको दे दीजिएगा एक्स्चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आप आएँगे तो आपकी लकड़ी को चिरवा दिया जाएगा जो रेट होगा उसका आप उसको दे दीजिएगा हमारा लकड़ी का रेट अलग है लेकिन आप अपनी लकड़ी ले कर आएँगे तो उसको चीरने में जो समय लगेगा जो मज़दूरी पड़ेगी उसको आपको देना पड़ेगा हाँ हाँ जो उसका भाड़ा होगा आपको उसको देना पड़ेगा अब भाई आप अपना सामान ले कर आएँगे तो वो तो आपका काम है ना हमारा काम सिर्फ़ चीरना है उसको ऐसा नहीं है आप अपने हिसाब से कर के आइए उसके बाद मैं आपका चिरवा दूँगा लकड़ी ठीक है नमस्ते